खुले खुले पानी में तैरने के में समय में हम लोग एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि खुले पानी एक तलाब हो गया और उस तलाब में हम लोग को हेल हेलने के लिए बहुत से सारे कठिनाई पहुँचता है जोकि सबसे पहले हम लोग अगर खुले पानी में हम लोग तैरते हैं तो हम लोग को साँस में प्रॉब्लम आता है कि ताकि सां साँस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि तैरने में इसलिए कि हम लोग खुला खुला जगह में छत से तैर लेते हैं क्योंकि तैरने का भी एक सबको कला होनी चाहिए कि हर मनुष्य नदी में तैरने के लिए कई प्रकार में नहीं आता तैरने के लिए अगर जो आपको लोग प्रयास कीजिएगा तो ज़रूर सीख जाइएगा तैरना बड़ी बड़ी चीज़ है जोकि जल सेना जो अभी आप लोग देखते होंगे कि भारत की जल सेना कैसे तैरती है उससे ज़रूर सीख मिलता है कि हमारे भा भारत में हम लोग को यह सब चीज़ देखना पड़ता है और आप यह सोच रहे हैं कि चट्टानों से ज और प्रभाव से जैसे कौन सी बधाएँ उत्पन्न होती है तो बाधाएँ इसीलिए उत्पन्न होती है कि जैसे फसल या चट्टानों में आप अगर तैरिएगा तो कई प्रकार उसमें बेज़ुबान या अस्नेक या मांझ कई प्रकार की उसमें दिक़्क़त भी होती है अपको जान पर भी आपकी जान भी गवां सकते हैं इसलिए आप अगर यदि तैरते हैं तो आप अपना कैमरा या नदी के माध्यम से आप तैरिए आप इसलिए तैरिए की आपकी जान पर कई प्रकार से ख़तरे भी हो सकते हैं परेशानी हम लोग को यही होती है कि पानी में तैरना कोई बड़ी बात ना है हम तैर सकते हैं कि पानी के अंदर कई प्रकार के जीव जन्तु रहते हैं तो उस चीज़ को हम लोग देखकर ही तैरेंगे यह हम लोग को करना आता है और तैरने में हम लोग को साँस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है